हैलो बस ठीक ठाक भइया आं जी ठीक ठाक लग्गे दे कन्नै कोई ऐ कम्म लग्गे दा अच्छा कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं कल्लै दी कल्ल किन्ने बजे औगे भइया ठीक ऐ इक्क कम्म करेओ दौ बजे एऐ इक्क बंदे ता तुस साढ़े त्रै बजे आओ केह् केह् कराना तुसें थ्रेडिंग शेव अच्छा वैक्स कराने ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई ना ते में ना थुआढ़ी साढ़े त्रै बजे दी बुकिंग कीती दी ते तुस इक्क कम्म करेओ तुस दो बजे तक्क आई जायो ते जेकर साढ़ा दौ बजे दा गाहक नना होग आया ते थुआढ़ी अस आं मतलब पैह्लें करी लैगे एह् तुसें जेह्ड़े वैक्स कराने ना ते एह् जेह्ड़ी साढ़े कोल वैक्सिंग ऐ एह् चंगी चाल्ली दी बैक्सिंग आंदी ते एह् अस अपने कस्टमर गी प्रेफर करने होन्ने आं ते एह् जेह्ड़े पैह्लें लैंदा ना ओह् ना ओह् कोई साढ़े पंज सौ दा बजट ऐ एह् थोह्ड़ी जादा चलदी ते पैह्लें आह्ली जेह्ड़ी वैक्स हाी ओह् एह् अपने चार म्हीनै कड्ढी ओड़दी रेही एह् जेह्की ऐ एह् साल भर बाल जेह्डे थुआढ़े स्ट्रेट रौहने ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ओके